हा तव्हां केरु हा गीता पई ॻाल्हायां अछा अछा हा हा मुंहिंजी साहेड़ी आहे हा कहिड़ा वार कटाइणा अथव तव्हांखे अॻियां कटाइणा अथव वी में कटाइणा अथव यू में कटाइणा अथव कहिड़ी डिज़ाइन जा कटाइणा अथव त अॻियां कीअं कटिंग करिणी आहे बेबी कट डिज़ाइन तव्हां ॿुधायो जहिड़ो कटिंग खपेव तव्हांखे अछा हा ज़रूरु कटींदासीं कॾहिं कटाइणा अथव अॼु कटाइणा अथव सुभाणे कटाइणा अथव हा त भले सुभाणे जो मां तव्हांखे नंब ॾेई थी छॾियां तव्हांजो नंबर त भले तव्हां सुभाणे अची कटाए छॾिजो तव्हां अची वञिजो ॾींहं जे टाइम त हा ईअं तव्हां भले ॿीं अढाई बजे अची वञिजो ओॾीमहिल ग्राहक हूंदा त पोइ तव्हांजा वार कटे छॾींदीमांव अछा हा अघु त ॾिसो उहो त वार अॻियां पुठियां कटाइणा अथव त घट में घटि ॿारहां सौ त रुपया त लॻंदव हलो ठीकु आहे तव्हांखां वधीक कान वठंदमि वाजिबी तव्हां मूंखे हज़ारु रुपया ॾेई छॾिजो ॿियो छा मथो थोरी न धोआरिणा अथव वार थोरी न धुइणा अथव वार थोरी न धोआरिणा अथव अछा अछा कटाइणा अथव हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो छा कराइणो अथव ब्लिच त ॾिसो डिटेन आहे पर्ल आहे डायमंड आहे ऐं गोल्डन आहे जेकी तव्हां चवंदा मां करे सभु करे सभिनी जा न अघ अलॻि अलॻि रुपियो अथव ईअं डिटेन जो पर्ल जो त अघु अलॻि आहे डायमंड जो अघु अलॻि आहे डिटेन डिटेन जो त मां तव्हांखे ॿुधायांव पंज सौ रुपया त लॻंदव हा पंज सौ हा तव्हां हा पता कराइण अचिजो पोइ मां घटि करे छॾींदीमांव तव्हां रेशमा जो नालो खंयो आहे तव्हां हाणे त घटि करिणा ई पवंदा वधीक त वठंदीमांव न रेशमा मुंहिंजी पकी साहेड़ी आहे हा हुन जा वार तव्हां ॾिसो था न हा हा हा हुन कटाया हुन जा वार ॾिठव कान कटियल सुठा अथसि न हा हा न न तव्हां अचिजो बिंदास थी अचिजो ऐं पर टाइम ते अची वञिजो छाकाणि टाइम अढाई लॻे अची वञिजो टाइम ते छाकाणि त मां इहो टाइम तव्हांखे ई ॾिनो आहे अढाई लॻे जो त तव्हां अढाई लॻे जो छाकाणि वरी ॿियो टाइम वरी ॿियनि खे ॾींदी आहियां न इन करे ठीकु आहे न हा हा हा जय झूलेलाल दीदी